हॅलो तुमी तुमच्या ऑफिस कसली फेसिलिटीज आसा आमकां

आं ओके

आं ओके तुमची हॉस्पिटलान सोगली फ्री आसता ओ प्रायवेट बी धाडटाय तुमी

हय ओके बाय आनी कितें म्हायती बी आ जाल्यार हांव मागीर कॉल करतां ओके